हॅं हॅं हॅं हमहीं बजै छी हॅं हॅं लोक गीत तऽ हमरा अछि एम्हर लोकल मे हॅं हम तऽ जे छै से सबके विवाह मैथिली मैथिली मे जे छै से कहि सकै छियै अहाँके महादेव के जे छनि महादेव के हम नचारी कहि सकै छी महेशवानी कहि सकै छी नचारी कहि सकै छियै आओर जेना अहाँकेॅं छठि भेल छठिक गीत सेहो हम मैथलीमे खूब सुन्दर कहि देब अहाँ सुनै चाहै छी तऽ सुनायब हम आओर विवाहमे अमर होइ छै हॅं छठिक हॅं भगवतियो के गीत हम सुना सकै छी आरो भेलै विवाहके विवाहोके उपनयनके सुनब उपनयनोके मैथिलीमे सुना सकै छी मूरन जेना जे मूरन भेल मुरनमे खेलौना बुझू सोहर बुझू ई मूरन तऽ भेल मूरन मे सुनब उपनयन मे समर होइ छै जनौकालमे जनौके गीत बुझियौ भीख लेबाक गीत बुझियौ माता सॅं भीख मॅंगै छै बरुआ से गीत भेल विवाह कालक वेदी परहक गीत भेल मरबा परहक गीत भेल आओर हॅं मैथिलीमे हम अहाँकेॅं गीत सुनायब हमरा हिन्दीक जानकारी नहि अछि हम मैथिलीमे अहाँ जे गीत सुनय चाहब से गीत हम मैथिलीमे सुनायब अहाँ के जे छै आब एखन शिवचर्चे छै तऽ शिवचर्चे के गीत बुझू अहाँ जाहि चीजके हमरा सॅं पूछब हम हॅं तऽ अहाँ हॅं तऽ अहाॅंके जे छै हॅं तऽ मूरनोके हॅं हॅं हॅं ओना हमरा मैथिलीमे बेसिए गीत सुना सकै छी मैथिलीमे नाना प्रकारक जे सब अपना सब व्यवहार काज छै मैथिलीमे से हम अहाँकेॅं खूब सुन्दर सॅं शिवगुरु एखन विशेष आबि गेलखिन हन तऽ हुनके गीत एहि सब बातमे कोनो ई नहि दिक्कत छै जै प्रकारक हमरा लोकगीतक हमरा जानकारी अछि आओर हम प्रत्येक उत्सव पर जे जे समय समय पर हरेक बुधके पान खुएबाक बिध घरभरी के बिध जेना लड़की जाय लागै छथि तऽ भगवती लग घरभरी करै छथि तब हम घरभरीके के गीत कहि सकै छी से मैथिलीमे हम जे छै हॅं तऽ वएह जे हिन्दी तऽ नहि हमरा बूझल अछि मैथिलीमे हम बहुत सुन्दर गीत सब अहाँकेॅं बुझा सकै छियै महेशवानियो जे छथिन जे महेशवाणी महादेव के ओहो जे छै एक नम्बर तखन अहाँ से मौहक करैय लय चलू मौहक के गीत अहाँ सुनब हम मौहक के गीत सुनायब हमरा चलू ठीक छै तऽ आउ अहाँ तऽ हम सुनबै छी गीत ठीक छै